तेल मे दोकान गेलियै तेल लेलियै माथाके तेल लेलहुॅं तेल रहै खराब ली तऽ केस सटि जाइ ओकरा तेलमे नहि रहै माथमे नीक तेल तऽ माथमे माथ मललहुॅं तऽ जट्टा भऽ जाय माथमे तेल सटि जाइ नहि नीक तेल रहै तऽ ओकरा कहलहुॅं से नहि तेल ओहि दोकानक तेल नहि बढ़िआँ छै ओहि दोकानमे का तेल नहि लिअ ओहि दोकानक तेल खराब छै तेल नहि नीक यऽ तेल माथामे लै छी माथमे जट्टा भऽ जाइ यऽ सटि जाइ यऽ नहि नीक तेल यऽ ओरियाकऽ नहि तेल अऽ नीक तेल बेचैया ओ ओकरा दोकानमे नहि लै जाउ तेल हम कहलहुॅं अपन ओ तऽ सभके कहलहुॅं से ओकरा दोकान मे तेल नहि लै जाउ ओकरमे तेल नहि बढ़िआँ यऽ माथ मे तेल सटि जाइ यऽ जट्टा भऽ जाइ यऽ तेल नहि बढ़िआँ यऽ ओकरा माथा मे तेल लेलहुॅं तऽ नहि नीक तेल यऽ जहन माथ मे लै छी तऽ जट्टा भऽ जाइया सटि जाइया माथामे चिटचिट माथ करऽ लगैया तऽ ओकरा सभ कहलहुॅं तेल नहि लिअ ओकरा दोकानक तेल नहि बढ़िआँ यऽ दूसरा दुकानके तेल लिअ ओहि दोकानमे तेल नहि लिअ तेल नहि बढ़िआँ यऽ ओहि दोकानक तेल खराब होइया तेल माथमे लेलहुॅं तऽ जट्टा भऽ गेल माथा मे चिटचिट करऽ लगल माथ नहि तेल लेलहुॅं तऽ ओहि दुआरे पइसा बेसी लै लेलक पइसा बेसी लै लेलक आब तेलो नहि नीक देलक ओहिपर से अपन मना केलौ लोकलके हिइ लिअ तेलमे पइसो लैया आ तेलो नहि बढ़िआँ दैया से ओहि दुआरे बन्द करि दलियै तेल नहि लिअ माथमे माथमे तेल अपन खराब बुझै पड़ल माथमे तेल लेलहुॅं तऽ खराब बुझै पड़ल माथमे चिटचिट केस करऽ लगल आ पइसा लै लेलक बेसी आ तेल नहि रहै बढ़िआँ तेल खराप रहै माथमे से जट्टा भऽ जाय जे चिटचिट करऽ लगै माथा ताहि दुआरे तेल नहि लेलहुॅं आ पइसा लै लिए बेसी तेलके दोकान बला ओइ दुआरे अपन मऽ तेल बन्द करै दलियै नइ ललौ